अगर तुसे सोशल मिडिया अस गल्ल करचै कि किया सोशल मिडिया प्लेटफार्म जो है ओह् साढ़ी मतलब पीपल दी हैल्प करदा आर्ट एडं कराप्ट दा मतलव जोड़ने बिच दे मेरे स्हाब च अगर दिक्खेआ जाए कि सोशल मिडिया जेहडी बेसीकली बड़ी हैल्पफुल जां इक क्रुशल पार्ट ऐ साढ़ा मतलब अगर किसे बी पर्सन गी दुऐ पर्सन कन्नै कनैक्ट करने च जियां कि स्हानू पता कि सोशल मिडिया दे थ्रू असें बथ्हेरे लोकें कन्नै कनैक्ट होई सकने इक टाइम च सोशल मिडिया दे थ्रू जेहडे़ साढ़े आर्ट एंड कराप्ट आहले बंदे हे जेहडे़ बनादे ऐ ओह् बेसीकली अपना कम्म उनेंगी दस्सी सकदे उनें अपना कम्म बेची सकदे ठीक ऐ ना एहदे कन्नै बड़ी हैल्प होंदी उंदी ओह् केह् करदे कि जियां उनें कि कोई चीज बनाई ओह् चाढ़ी सकदे बिडियो कि कियां बनाई लोकें गी सिखाई सकदे ओह् बेची बी सकदे अपना कम ते लोके में आखेआ कि सोशल मिडिया दे थ्रू में आखेआ कि उनें गी काफी हैल्प होंदी ऐ क्योंकि उनें जियां सोशल मिडिया दी हेल्प ऐ कि जकदम उंहे रबियू लब्भी जंदा फीडवेक लब्भी जंदा कि एह चीज थुआढ़ी अच्छी नेई ऐ जां एह् बड़ी शैल ऐ तुस एह् फोकस करो जां ओहदे च फोकस करो एहदे च कम्म करने दी जरुरत ऐ ते एहदे कन्नै आर्ट एडं कराफ्ट आहले बंदे गी काफी हेल्प लब्भी जंदी जेकर अस करचै दुई कम्म कि बेसीकली औऱ दूआ कम्म ओह् होई सकदा कि जियां एह् साढ़े अपने आर्ट कराफ्ट आहले बंदे ऐ सोशल मिडिया दे थ्रू बथ्हेरे बंदे कन्नै मतलब बथ्हेरे बंदे गी इंसपाइर करी सकदे ऐ उनें गी सिखाई सकदे ऐ बंदे गी मोटीवेट जां करी सकदे जां नेईं तुस बी बनाई सकदे ओ ते कोचिंग बी देई सकदे सोशल मिडिया दे थ्रू आराम कन्नै कोचिंग देई सकदे पैसे कमाई सकदे ऐ कोचिंग देइयै पेसे कमाई सकदे अपनी जिंगदी जी सकदे आं ते सोशल मिडिया दे थ्रू मेरा खयाल ऐ कि लोक अजकल सोशल मिडिया आर्ट एड कराफट आहले आर्टिस्ट ऐ एह् अपने जेहडे़ जेहडे़ डिजाइन जियां नमां नमां कोई चीज जकदम आए बनादे हा सोचे दा ओह् बनाइयै देई सकदे ते उसी बेची बी सकदे दे कन्नै कन्नै कन्नै अगर अस दिखचै सोशल मिडिया च कि आर्टिसिट लोक लोकें कन्नै फीडवेक जेहडे़ तुसेगी मतलब कि तुस एह् बनाओ थुहानू एह् बनाना चाहिदा ओह् फलाना जी एह् बनाई सकदा ओह् फलानी चीज करी सकदा ओहदे च हेल्फ लभदी आर्टिस्टें गी मतलब किते किते इमप्रुवमेंट चाहिदी ऐ ओहदा पता चली जंदा उंदी बड़ी हेल्प होंदी दे सोशल मिडिया दे थ्रू एह् अपने देश च जां आउट आफ बल्ड किसे कन्ने बी लिंक करी सकदे हैं हून ऐ आर्ट एडं कराफट खाली ऐ है कि इडिया दी गल्ल करचै ते इडिया आहले बंदे ओह् फार्न च मतलब दुऐ दिक्खी सकदे ते हून साढ़े इंडिया च एह् चीज होंदी ऐ हां भला ऐ ते सोशल मिडिया दे थ्रू एह् होई सकदा कि स्हानू पता है कि आर्ट एडं कराफ्ट च बथ्हेरी चीजां होंदी ऐ असें माता दी मूर्ती बनाई सकदे जियां हून नवरात्रे चला दे आर्ट एंड कराप्ट च बंदे गी माता दी उत्थै मूर्ती बनागे कियां बनानी ऐ माता दी कियां हां बनदी ऐ चीज एह् चीज कियां बनदी ऐ फलाना ओह साढ़ा एह् दस्सी सकदे एह् एह् चीज होई सकदी ऐ इयां बनाई सकने हां फलानी चीजां दे अगर में गल करो ते यूट्यूब चैनल च में ज्यादा नेई बट इक दो बंदे मेरे आर्ट एंड कराफट दे में फालो किते दे ऐ क्योकि मि बी किश चसका पेई जंदा कि चलो एह् चीज बनाई दिक्खी सकने हा एह् चीज बनाना सौखा ऐ कि मुशकिल ऐ किन्ना टाइम लगदा एह् चीजां बनाने च ठीक ऐ इयां इयां बस इयां करदे करदे में इक फाॅलो कीते दा बंदा बाकी ते चलो सोशल मिडिया प्लेटफार्म हैल्प ते करदा बंदे दी उंदी में आखेआ सोशल लाइफ सोशल मिडिया आने दी बाद इन्ने आर्टिस्टें गी जेहडे़ आर्ट कराफ्ट करदे उंहेगी काफी हैल्प लब्भी ऐ उदे बर्क दी प्रेज होई लोकें गी समझ आई कि नेईं एह् बी इक चीज आर्ट्रिस्ट ऐ कोई इयां कम्म नेई होंदा कि काफी टाइम लगदा मैहनत लगदी ऐ दमाग लगदा एह् चीज कियां बनानी ऐ लोके गी पसंद आनी ऐ बस इयै चिजां होदी जेहड़ी एह् सोशल मिडिया कन्नै स्हानू लब्भी सकदी ऐ सिखाई सकदी ही जियां अस इस्ट्रग्रांम चलान्ने आं फेसबुक चलान्ने आं ओहदे थ्रू स्हानू लगदा कि हां एह् स्हेई बना दा इयां बना दा फिर अस उसी और दिक्खने होन्ने आं जियां जियां स्हानू पता कि सोशल मिडिया पैसे दिंदा ते है जियां इंदे ब्यू बडे़ बडे़ जंदे उत्थू बी इंहे कमाई शैल होई जंदी उनेंगी बी शैल आमदनी होई जंदी ते बेसीकली मतलब ओवरआल दिक्खेआ जाए कि एहदा काफी बेनीफिट ऐ आर्टिस्टे गी आर्टिस्ट इयां होई सकदा कि इत्थै फलानी स्टेट दा आर्टिस्ट ते कोई फलानी स्टेट दा आर्टिस्ट होना ओह् इक दुऐ डिस्टिक्ट दे आर्टिस्ट गी बी बड़ा फर्क होंदा ओह् उनेंगी दस्सी सकदे कि आसे एह् चीज इयां बनाने आं ते ओह् अगर साढ़े आहले दस्सी सकदे कि एह् चीज इयां बनान्ने होन्ने ओहदे थ्रू दौने गी हैल्प बनी जंदी नमी नमी चीजां सिक्खने गी लब्भी जंदी सोशल मिडिया ज्यादातर बच्चे चलांदे ते उनेंगी बी एह् एक्टीबिटी थोहड़ी हाॅवी लब्भी जंदी बनाने आस्तै हाॅवी इत्थै बी उनेंगी हैल्प लब्भी जंदी ओवर आल ते इयै कि चलो जी पीपल आस्तै बड़ा अच्छा ऐ एह् चीज होंदी ऐ बाकी ते चलो चलदा रौंहदा कम कि एह् कियां करना ते ओह् कियां करना एह् है सोशल मिडिया हेल्प ते करदा आर्ट कराफ्ट च ते इये चीज चलो जी